नहीं सर अभी बैठक में बैठे हुए तो आप अभी उनसे नहीं मिल सकते हो नहीं आप नहीं जा सकते हो बैठे हैं वो सब लोग है वहाँ पर हाँ निकलना है मैं मानती हूँ पर आप पाँच मिनट रुक सकते हैं हाँ मैं सब समझ रही हूँ पर सर बैठक में बैठे हुए हैं मैं उन्हें परेशान नहीं कर सकती हूँ अभी नहीं हो पाएगा आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए थोड़ा रुक सकते हैं आप ठीक है मैं कोशिश करती हूँ हमें माफ कीजिए पर अभी सर नहीं आ सकते हैं हाँ मैं समझ रही हूँ परंतु एक से या दो घंटे भी लग सकते हैं अभी तो ठीक है आप पाँच मिनट और इंतज़ार कीजिए मैं सर से बात करती हूँ ठीक हाँ ठीक है